अपना राज्यसँ बाहर यात्रा करनाइके उद्देश्य हमर ई छल कि घुमनाइ हम सबसँ पहिने दिल्ली गेल छलहुँ जब हम बहुते छोट छलहुँ तब हम दिल्ली गेल छलहुँ दिल्लीमे हम सबसँ पहिने इण्डिया गेट घुमैलए गेल छलहुँ जतऽ हम जतऽ हमरा जाकऽ बहुत अच्छा लागल छल आओर हमरा ओतऽ बहुते मोनो लागल छल आओर तकर बाद हम लोटस टेम्पल गेल छलहुँ ओहो जगह हमरा बहुते पसन्द आएल छल ओतऽ हम जाकऽ बहुते सारा फोटोसब भी खिँचेने छलहुँ आओर ओतऽ हमरा बहुते मोनो लागल छल एकर बाद हम दिल्लीमे अक्षरधामके धाम गेल छलहुँ ओतऽ हम जाकऽ हमरा बहुत अच्छो लागल छल ओहो एगो बहुत अच्छा जगह छल ओतऽ हमरा जाकऽ बहुत मोन लागल छल ओतऽ हम बहुते आनन्द आएल छल हमरा ओतऽ जाकऽ ओकर बादसँ हम दिल्लीमे चिड़िआघरमे घुमने छलहुँ ओतऽके जानवरसबके देखने छलहुँ जानवरसब हमरा बहुते पसन्दो आएल छल फोटोओ हम लेने छलहुँ एखन तक हमरा मोबाइलमे फोटोओसब अइ ओकर आओर दिल्लीके लालकिला तऽ हमर फेवरेट जगह अइ तऽ जे छै पनरह अगस्त या छब्बीस जनवरीके दिन जेबै अहाँसभ तऽ ओतऽ अहाँके बहुते अच्छा लागत ओतऽ घुमैमे किएकि पनरह अगस्त आओर छब्बीसके छब्बीस अगस्त सॉरी सॉरी पनरह अगस्त आओर छब्बीस जनवरी दिन जे अहाँ जेबै तऽ अहाँ देखबै कि पूरा इण्डिया गेट जे छै तिरङ्गासँ छाड़ल रहैए आओर ओतुका दृश्य देखैमे अहाँके बहुत अच्छा लागत तबसँ हम सबदिना पनरह अगस्त आओर छब्बीस जनवरीके जाइ छी देखिकऽ आबि जाइ छी हमरा बहुते अच्छा लागल इण्डिया गेट तब हम एक बेरदा झारखण्डो गेल छलहुँ बाबाधाम बाबाके पूजा करैलए आओर हमरा ओतऽ जाकऽ बहुत आनन्द आएल छल बहुत मोन लागल छल आओर सालमे हम एकबेर बाबाधाम जरूर जाइ छी आओर हमर इच्छा अइ कि हम एकबेर काशी विश्वनाथ हम जाएब घुमैलए